جی مختلف موسموں سے لطف لطف اندوز ہونے کے لیے کیسی چیزیں رہتی ہیں کہ جب ہم کبھی نانا نانی کے گھر جاتے ہیں تو ہاں بڑا اچھا لگتا ہے سب ساتھ میں ہوتے ہیں کھانا لے کے آنا پھر بنانا اور سردیوں میں سب سے اچھا لگتا ہے جب سب آگ کے پاس بیٹھ کے اپنی اپنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں سب اپنے اپنے پرسنل لائف ایکسپیرئنسز شیئر کر رہے ہوتے ہیں ہاں یہ مطلب کافی مزےدار رہتا ہے بہرحال اب تو یہ نہیں ہے بچپن میں زیادہ ہوتا تھا اور اب تو کافی حد تک لوگ موبائل نے یہ سب چیزیں ختم کردی ہیں ساتھ میں بیٹھ کے بات کرنا یہ کرنا یا وہ کرنا تو یہی چیز ہے کہ اب تو یہ چیزیں کافی کم